آج کے زمانے میں لوگ بائک سب سے اہم مسئلہ بن چکا ہیں لیکن پہلے کے زمانے میں لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے لوگوں کے پاس بائک یا پھر کسی سائیکل کا بھی استعمال لوگ نہیں کرتے تھے لوگ کہیں جانے کے لیے پیدل یا گھوڑا کا استعمال کیا کرتے تھے پہلے کے زمانے میں لوگ کہیں بھی جانے کے لیے بہت سمے لگتا تھا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے کئی منٹ منٹوں کا سفر کئی گھنٹوں میں لگتا تھا لیکن آج ہماری زندگی میں جیسے ہی بائک آتی ہیں کوئی بھی کام کرنے کے لیے کئی گھنٹوں کا کام کئی منٹوں میں ہونا ہو جاتی ہے جس سے لوگوں کو سہولت حاصل ہوتی ہے اور آج کے زمانے میں بائک لوگوں کے لیے ہر ایک کام کے لیے ضروری پڑ چکا ہیں جیسے کہ ہم جانتے ہیں راجستھانی علاقوں میں صرف اور صرف بالو ہی بالو ہوا کرتی ہے لیکن وہاں آج کے جمانے میں بھی بائک نہیں ہے اس لیے وہاں اونٹ سے ہی کام چلانا پڑتا ہے اور اونٹ والی وہاں کی جہاز مانی جاتی ہیں اس اونٹ کے ذریعہ سے وہ وہاں کے لوگ یاتایات پھر خرید فروخت کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے لوگوں کو اونٹ کا ہی سہارا لینا پڑتا ہیں اور اس کے ذریعہ سے ہی وہاں کے لوگ اپنا کام کرواتے ہیں اور اونٹ بہت لمبی اور تگڑی ہوتی ہے جس پر سوار کرنا بہت مزا آتی ہیں اور اس اونٹ کے ذریعہ سے ہی لوگ سفر کرنے کرتی کرتی ہے راجستھانی علاقہ میں خالی بالو ہی بالو ہوا کرتی ہے اس لیے وہاں اونٹ کو ہی وہاں کا اونٹ کو ہی جہاز مانا گیا ہے